नमस्कार जी मिल जाएगा मैम किसके रिगार्डिंग चाहिए आपका सोना रखना है किस लिए मैम ओके तो मैम आपको लोन मिल जाएगा आपका लोन मैम आपको टेन पर्सेंट पे मिलेगा मैम हमारी ये पॉलिसी है हम जितने भी ब्याज प्रोवाइड करते हैं सबको टेन पर्सेन्ट क्योंकि इसमें क्या है हम अलग अलग फेसलिटीज देते है टेन पर्सेन्ट में मैम फेसलिटीज ये हैं आगे आप हमारे यहाँ से लोन लेते हैं तो आपको दो महीने तक टाइम पे ब्याज देना भी नहीं पड़ेगा एंड आपको दो महीने के बाद ब्याज मतलब आप कभी भी प्रोवाइड कर सकती हैं ऐसी हमारी पॉलिसी है और जो आपकी माँ को ऑपरेशन के इलाज के लिए जो चाहिए तो उसमें भी हमारे लिए कुछ सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं बैंक ने जो की आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ लाभदायक रहेंगी मैम मैम डॉक्युमेंट्स जो रहेंगे आपके आधार कार्ड पेन कार्ड और इसमें आपका एक चार फ़ोटो लगेंगे और जो उसमें दो तीन और डॉक्युमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको जब आप बैंक आओगे तब हम आपको बता देंगे मैम मैम मैं बात करूँगा सर से अगर दस पर्सेन्ट से अगर कम रहता है तो मैं आपको कॉल पर अवगत करा दूँगा या मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज प्रोवाइड करवा दूँगा मैम ओके मैम थैंक यू